जब मैं हाइक पर गया था तब मैंने देखा कि एक बड़ी ही विचित्र चीज सामने आई चीड़ के पेड़ ऐसे थे जो दूर तक के ऐसा लगता था जैसे आसमान को टच हो रहे हों और सभी पेड़ सीधे एकदम लाइन से लगे हुए जैसे कि किसी ने इन्हें लाइन खींच कर तैयार किए होंगे जबकि सभी के सभी नेचुरल थे जंगल में थे तो ये मुझे बड़े ही विचित्र लगे कि ये प्रकृति का एक ऐसा नजारा है जो कि असंभव था कि इतना सुंदर इतना सीधा वृक्ष कैसे हो सकता है और हाँ फोटो खिंचाने के लिए हमने उनके साथ ट्रैक पर बहुत सी फोटोस खिंचाएँ और उन्हें आज भी हमने हमारे पास सिनरियों में कैद करके रखा हुआ है और हमारे घर की शोभा बढ़ाते हैं